अगर अस अपने ग्रांऽ दी गल्ल अपनी कामनिटी अपने समाज दी करचै तां अस केह् अज्जै दे टैम ते बड़े सारे लोक जेह्का पराना डांस करदे हे ते ओह् भुल्ली भल्ली गेदे न लेकिन उसी जींदे रक्खने आस्तै असें बड़े सारियां रक्खेआ के धामां करदे अस ओह्दे बिच्च देसी गाने होंदे कुड्ड जियां साढ़ा कुड्ड होंदा तां उसी जींदा रक्खने आस्तै ओह् बी लांदे ते बाकी होर बी बड़े सारी ट्रडिशनल साढ़े बड़े पराने जेह्के गाग न डांस न ओह् बी अस करदे न बड़ा शैल लगदा अज्जकल पंजाबी डाने आई गेदे बाकी होर बी आई गेदे हिंदी डोगरी म्हाचली लेकिन साढ़े डोगरी गाने जेह्ड़े न बड़े ठीक न होर डांस एह्दे उप्पर करना जेह्ड़ा ढोलकी देसी बड़ा गै शैल लगदा ते अगर साढ़ी अपनी कामनिटी दी गल्ल करचै ते साढ़े म्हल्ले च केह् होंदा जियां कुसै गाना जां कोई कोई धाम शाम होंदी तां ओह्दे बिच्च रातीं ढोलकी बजांदे होर बड़े गाने लगदे इक गाना जेह्ड़ा बंदा लांदा ओह् नचदा बी ऐ होर अच्छी तरह् न नचदा बाकी बड़े सारे लोक दिक्खने बी औंदे जेह्ड़े रिश्तेदार घर आए दे होन ओह् बी बड़ा एह्दा मज़ा लैंदे न अच्छा लुत्फ लेई जंदे न ते बाकी अगर इसी इंप्रूव करने आस्तै असें बड़े सारे जियां कुड्ड लगदा ते ओह्दे च बड़े सारे लोकें गी साद्दा आंदा ते बाकी होर बी साढ़ा जेह्ड़ा डोगरी गाने होंदे जां डोगरी डांस ऐ उसी बी अस बचाने आस्तै होर बी बड़ी सारियां ऐक्टवीटियां करदे न जियां जगराता होई गेहा ओह्दे बिच्च बी अस डांस होंदा ऐ होर देसी जगराता बी करदे ग्रांऽ दे लोक आए दे होंदे ओह् करांदे ज्यादातर ते इ'नें चीज़ें गी बचाने गी अस अच्छा अच्छा कम्म करा दे न